हैलो उबर कैब अभी आपने मुझे थोड़ी देर पहले मैसेज किया था कि आप पिकप स्थान पर खड़े हैं मैं वहीं आकर खड़ी हूँ लेकिन मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे हैं कृपया बताएंगे के आप कहाँ है और कब तक मेरे पास आएँगे मैं अभी मछली मार्केट तिराहे पे खड़ी हूँ फ़ुटवेयर शॉप है फ़्रेंड्स फ़ॉरएवर नाम है उसी के पास आप आ जाइए